घूमने में हम लोग को ज़्यादा पसंद है पहाड़ जंगल बर्फ इलाक़ा सुबह में जब सूरज उदय होता है तो बहुत ही आनंद लगता है देखने में बर्फबारी जहाँ होती है वहाँ उ सब जगह पर घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है आनंद मिलता है घूमने में उ सब में पहाड़ पर चढ़ने में उस पर जाने के बाद उसका मज़ा ही कुछ और मिलता है बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो पहाड़ पर जाने के बाद देखने को मिलता है जानवर एक पर एक जानवर देखने को मिलते हैं बर्फ बर्फ इलाक़ा में बर्फ गिरती है वह गिरते हुए जो देखाई देता है वह वह सब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जंगल में घूमने के लिए बड़ा एक पर एक पेड़ देखने को मिलते हैं जो हम लोग बिहार में जो पेड़ नहीं देखे थे उ सब पेड़ देखने को मिलते हैं जंगल में पहाड़ हो गया जंगल हो गया बर्फबारी जहाँ होती है बर्फ में घूमने में समुन्दर किनारे पर समुन्दर किनारे घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है समुन्द्र में नहाने से नहाने में भी मज़ा आता है बहुत सारी जगह है जो घूमने में बहुत ही आनंद लगता है जैसा समुन्द्र किनारे में जाने के बाद एक पर एक आदमी से मिलन होता है देखने को मिलता है बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो बिहार में देखने को नहीं मिलती है शहर में भी घूमने में अच्छा लगता है शहर में रहने के लिए भी बहुत सारा यह है घूमने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह हैंजो घूमने में मज़ा आता है सबसे ज़्यादा घूमने में सिक्किम अच्छा लगता है नेपाल बॉर्डर पर जाने के बाद रीति रिवाज वहाँ का देखने में अच्छा लगता है बहुत सारी ऐसी है जो बर्फ में बर्फ के साथ खेलने में मज़ा आता है बर्फ बर्फ के साथ खेलते हुए आदमी को देखने में भी मज़ा आता है और क्या कहें गाँव में यह सब देखने को नहीं मिलता है गाँव में बर्फ वर्फ गिरती नहीं है पहाड़ नहीं है समुद्र नहीं है ये सब नया जगह पर जाने में घूमने का मज़ा ही कुछ और मिलता है